جی باہر کے علاقے میں گھومنے کے لیے تو نہیں دیکھے ہیں پرندوں کو اور موبائل پر یوٹیوب پر دیکھتے ہیں نا نا بہت سارے پرندوں کو جوکہ بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں جیسا کہ امریکہ کے پرندے جو کہ بہت مشہور ہے لندن کے پرندے جوکہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا علاقہ ہے اور ہندوستان میں ممبئی ہوا دہلی ہوا اور لندن ہوا دبئی ہوا کویت ہوا سعودی ہوا یہ سب جگہ بہت ہی مشہور ہے وہاں کے پرندے بہت ہی خوبصورت لگتے دیکھنے میں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب ہزاروں پرندے ایک ساتھ جب اڑتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور جب ہزاروں پرندے ایک ساتھ رہتے ہیں زمین پر چلتے ہیں کھیلتے ہیں کودتے ہیں پھاندتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں موبائل پر تو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں وہ سب علاقہ جیسا کہ امریکہ ہوا بہت مشہور علاقہ ہے وہ سب میں اور ٹھنڈہ علاقہ ہے پرندوں کو ٹھنڈہ علاقہ بہت پسند ہے اور گرمی پسند نہیں ہے بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور ممبئی میں بھی بہت اچھا پرندے اور اڑتے ہیں زمین پہ ٹہلتے ہیں اس کے ساتھ بچے وغیرہ کھیلتے ہیں اچھا اچھا چیز دیکھتے ہیں تو وہ سب بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے سعودی کے سعودی کے پرندوں کو بہت جو کہ وہ جگہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے وہاں پہ پرندے ہزار پرندے اڑتے ہیں اور بچے وغیرہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں زمین پر ٹہلتے ہیں بچے ساتھ بچے لوگ اس کے ساتھ دوڑتے ہیں کودتے ہیں پھاندتے ہیں بہت ہی مست لگتا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور یہ گاؤں گھر کے پرندے کو دیکھتے ہیں تو حالانکہ زیادہ خوبصورت نہیں رہتا ہے لیکن دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اڑتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور پرندوں کو چاہے کہ ٹھنڈہ علاقہ اس کو پرندوں اور کو ٹھنڈہ علاقہ بہت پسند ہے وہ زیادہ تر ٹھنڈہ علاقہ میں رہتا ہے زیادہ جیسا کہ امریکہ لندن دبئی کویت سعودی اور ممبئی دہلی یہ سب میں یہ سب بہت ہی اچھا علاقہ بہت اچھا جگہ ہے جہاں پر پرندے آر بہت ہی خوبصورت خوبصورت رہتا ہے اور گاؤں گھر کے گاؤں گھر کے پرندوں اور کو دیکھتے ہیں جو کہ اڑتے ہیں تو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور گرمی ٹھنڈی دونوں برداست کرنے پڑتے ہیں تو اتنا خوبصورت تو نہیں رہتا ہے جتنا باہر کے پرندوں کو دیکھتے ہیں موبائل پر ہزاروں ہزاروں پرندہ ایک ساتھ اڑتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں